میں آپ کو چارجر کے پازیٹو ایکسپیرئنس کے بارے میں آپ کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جب موبائل لیا تھا تو اس کے ساتھ مجھے جو چارجر ملا تھا وہ کہیں گم ہو گیا جس کی وجہ سے میں نے آن لائن سیمسنگ کا چارجر آڈر کیا اور یہ آڈر بہت ہی جلدی میرے گھر میں پہنچ گیا اور جب میں نے اس چارجر کو استعمال کیا تو اس میں جو مجھے مثبت عمل دریافت ہوئے وہ یہ کہ یہ چارجر کی خوبی یہ تھی کہ یہ موبائل کو بہت جلدی چارج کرتا تھا یہ موبائل کو ہیٹ بھی نہیں ہونے دیتا تھا اور سب سے اچھی چیز جو مجھے اس چارجر میں پسند آئی کہ اس کے وائر جو تھی وہ بہت لمبی وائر تھی جس کے وجہ سے میں بورڈ میں لگا کے آرام سے چارج کرتے ہوئے موبائل کو یوز کر سکتا تھا اور یہ اس چیز کو میں نے بہت اب پسند کیا اور جس کی وجہ سے میں اس چارجر کو بہت پسند کیا اور یہ میری رائے تھی